हैलो हाँ आप प्रिया मैडम बोल रहे हैं हाँ मुझे थोड़ी फ़ुटबॉल के बारे में जानकारी चाहिए था मुझे फ़ुटबॉल बताइए आप कुछ मैडम हाँ ले चुकी हूँ मैंने मैंने आपका बहुत नाम सुना है मतलब आप बहुत अच्छे कोच हो बहुत अच्छा सिखाते हो तो मैं आपके पास ही सीखना चाहूँगी तो मैंने मतलब स्कूल के टाइम से जॉइन किया था मेरी हॉबी रही है बचपन से ही मैंने हाँ ट्रेनिंग तो मैंने ऐसी ही छोटी छोटी ही ट्रेनिंग ली हूँ बट मैं स्कूल में कवर कर लेती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ मेरे टीचर और मेरे पड़ोसी सारे फ़्रैंड्स वगैरह बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा खेलती हो बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हो तो कुछ अच्छे कोच से टीच ले लो बोलते हैं तो मैंने मुझे आप बहुत अच्छे लगे आपका बहुत अच्छा है कोचिंग देख कोचिंग हाँ तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूँ इसीलिए मैंने कॉल किया मैंने मैडम बताएगी ना मैडम

तो डेली रहती है मैडम आपकी क्लास मॉर्निंग में ईवनिंग में दोनों टाइम रहती है या फिर मॉर्निंग ईवनिंग में दोनों टाइम

अच्छा ओके मैडम और हाँ ठीक है मैडम मैम फ़ीस वगैरह कितनी लगेगी हाँ हाँ ओके मैडम हाँ और दिक़्क़त हाँ दिक़्क़त कर लेंगी

ऑफ़िस तो फ़ुल फ़ुल खुला रहता होगा ना मतलब कि हाँ दस बजे से पाँच बजे तक समथिंग खुला रहता होगा ना मैडम

हाँ मैडम मुझे भी यही उम्मीद है मैं भी चाहती हूँ कि मैं और ऊपर तक जाऊँ तभी तो मुझे कहते हैं कि बहुत हाँ तो मुझे हाँ मुझे बस आपसे यही उम्मीद है कि मैं बहुत आगे तक जाऊँ और वेस्ट वेस्ट से वेस्ट परफ़ॉर्म दूँ मैं करके ओके मैडम ठैंक ठीक है मैडम ठैंक यू